ہلو

سر میں نہیں سر میں ایس ایس خان ٹیلر بول رہا ہوں سر آپ کون گڈ گڈ مارننگ سر اوکے اوکے سر نہیں سر ہمارا کام ہی سر ہمارا کام ہی یونیفام کا ہے اسکول یونیفام ہو یا ہوٹل یونیفام ہو یہ سب ہمارا یہی کام ہے سر بالکل سر بالکل میں ان سب چیزوں میں ایکسپرٹ ہوں تو سر ابھی مجھے تھوڑا سا یہ ایک سو بیس یونیفام میں آپ مجھے سائز تھوڑا کلیئر کرا دیجیے گا کتنے کتنے سائز کی کتنی یونیفام ہے ٹھیک ہے آپ کی اوکے اوکے اوکے سر ہم سر وہ میں یہ پوچھ رہا تھا جیسے ابھی نا ہم لوگوں کے پاس سائز کے اکارڈنگ ہوتا ہے جیسے ٹونٹی سکس سائز سے لے کے فورٹی ٹو تک وہ اس میں نہ آل اوور آپ کے اسکول کے جو ون ٹونٹی آپ وہ بتا رہے ہیں وہ تمام بچوں کی یونیفام اس میں آ جائے گی تو آپ ایک باری ہمیں بتائیں کہ کس طرح سے کرنا ہے اور ہمیں کلر چوز کروا دیجیے اور آپ کے اسکول میں کون سا کلر یوز ہوتا ہے یونیفارم کا وہ ہمیں بتا دیجیے تو ہم آپ کا ٹھیک ہے سر ہاں سر ایکچولی ہم کیا کرتے ہیں ففٹی پرسینٹ پیمنٹ ایڈوانس لے لیتے ہیں ففٹی کام ہونے کے بعد ہاں سر دیکھیے ہماری پوری کوشش رہے گی کہ ہم آپ کو ٹونٹی ایٹ ڈیز میں آپ کو پورا آڈر کمپلیٹ کر دیں ٹھیک ہے سر جتنی جلدی آپ پیمنٹ کر دیں گے ہم بس اس کا فیبرک کا مارکیٹ سے جا کے کلیکشن کر لیں گے اور آپ کا کام شروع کر دیں گے نہیں سر

جی جی نہیں سر ایسا نہیں ہوگا ایسا نہیں ہوگا آئی ٹرسٹ میں جو آپ سے وعدہ کر رہا ہوں وہ پورا کر دوں گا

ہاں سر ایڈوانس دے دیجیے چیک بھیج دیجیے گا یا اوکے سر اوکے ٹھیک ہے سر تھینک یو سو مچ